किसान बहुत तरह की फसलें उगाना पसंद करते हैं जैसे टमाटर हुआ प्याज हुआ टमाटर को ख़ास कर वह इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि टमाटर की जो कीमतें हैं वह बढ़ती और घटती रहती है और उसकी कीमतों का अच्छा उनका भुगतान भी हो जाता है और साथ में उनको अच्छा मुनाफा भी होता है इसके साथ ही वह गेहूँ ज्वार बाजरा मटर फल सब्ज़ी आदि फसलें भी उगाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनसे उनकी जो रोज़मर्रा की जो दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ों की ब खपत आसानी से हो जाती है साथ ही व्यापारिक तरीके से भी उन फसलों को बेचना उन्हें आसान पड़ता है साथ ही वह उन फसलों का आगे भी आयात और निर्यात कर पाते हैं और उनको उन फसलों के अच्छे दाम मिल जाते हैं साथ ही वह फल सब्ज़ियाँ उगाना भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि फल सब्ज़ियों का हर मौसम में एक अपना एक अलग महत्व होता है और वह सभी के प्रिय भी होती है